औ मोजाङैनो दंथ'यो दङ' न'फ्रा न'फ्राथ' बायनाय जिनायानोसै बेनोथ' नै थाखा फैसानि खोथा जाब जुबैनो फोसाबफिन्नांगोन आरो बेखौ ओइबारनो फोसाबफिननो सानदोंमोन हा औ दङ' हाजिरायाथ' बहा लानो हाबावनो नटआवनो ख्लेब ख्लेब लुनायनि बेबस्था लानोसै

न'आवनो दङ' दंजोबो उसुबिदा गैथ'आनो दे औ औ

थुरिफोरजोंनो लुवाबा बहाथो माजों लुबावनो फैसा गैया इन्जुरा बे औवाफोरजोंनो दुमनांगौ दङ' औ मा बुंनो मानि गायनाय फुनायाफ्रा नोंहा माबादि सोलिनानै दं अ न'खरफ्रा जाम्फै दैफ्रा औ जोंनावबोथ' बेबादिनो अबाबा नोङो अखानि जुनै दा सोलिला बायनानै दंथ'यो बरथमान अखा गैयै दोनदो दे